ہندوستان میں سب ایسا مذہب ہے جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر رہتے ہیں ہم سب بھائی بھائی مل کر رہتے ہیں سب مل کر پارٹی ہو شادی ہو کہیں جانا آنا مل کر جاتے ہیں آتے ہیں سب مل کر کھانا کھاتے ہیں کھیل کود مل کر کرتے ہیں اور سب دوست جیسا رہتے ہیں سب ایک سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کون کیا کون کہاں کیا کر ہا ہے پھر سب مل پھر کوئی ایک نہیں رہتا ہے تو پھر اس کو کال کر کر اس کو بلایا جاتا ہے بلانے کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی پارٹی ہو شادی وواہ میں اس کو ساتھ رہتے ہیں ہمارے

اور ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں کوئی اکیلے میں کام سب مل کر کام کرنا ہی چاہیے اور ہمارے جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر یہ گروپ بن جاتے ہیں ایک گروپ بننے کے بعد ہم سب بھائی بھائی کی طرح کہی جانا آنا گھومنا پھرنا کھیل کود سب کرنا سب بھائی کی طرح کرتا ہوں اور کھیل کود کر آنا گھر جانا کہیں سونا بیٹھنا سب ایک ایک جیسا اکٹھا بیٹھتا ہوں اور بیٹھنے کے بعد سب اپنا اپنا جو رقم دلاتا ہے پھر اپنا پارٹی ووٹی کرتا ہے شادی وواہ میں سب کا ساتھ دیتا ہے اور ساتھ دیتا ہے سب مل کر ایک دوسرے کو صلاح دیتا ہے ایک دوسرے کو اچھی اچھی ترتیب بتاتی ہے ترتیب بتاتی ہے کوئی کسی کو بہکاتا نہیں ہے کوئی کسی کو رلاتا نہیں ہے کوئی کسی کو بھٹکاتا نہیں ہے بھٹکانے سے بھٹکانے سے کوئی الگ ہو ہو جاتا ہے اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے ہمارے مذہب میں ہم سب مل کر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر ہی کوئی سا بھی کام کرتے ہیں تو مل کر کرتے ہیں کام کرنے کوئی سا بھی کام کرنے سے مل کر کرتے ہیں مل کر کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب مل کر ہی کیا ہوں یہ کام کوئی نہیں کہتا ہے یہ کام اکیلا کیا اکیلا کیا میں کیا وہ تم کیا سب مل کر کہتا ہے کہ ہاں میں سب مل کر کیا ہوں یہ کام ہم لوگ کو یہ کام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے